हैलो नरेंदर गाड़ी वला बोलै छा हमरा भैया के शादी है ओहिमे बाराती के ले जाइके है कम से कम दू सए बाराती जतै तऽ बस मे केतना आदमी आजतै ठीक चालीस पचास आजतै तऽ दूगो बस कऽ दए आ दसगो स्कॉर्पिओ आ पाँचगो बुलेरो आ एगो मारुती सुजुकी कऽ दए